आंनि सोमोनांथावसिन जायगा बेरायहैनायानो जादों उत्तर प्रदेशनि दिल्लीयाव ताजमहलखौ नायनाय बेयाव थांनायाव आङो जोबोर गोजान आङो ट्रेन जों थांनाय जादोंमोन बिनि उनाव आङो बास हमनानै गाखोहैनाय जादोंमोन बासजों थाङै थाङै सहैबाय सानब्रैनि उनावहाय बे जायगाखौ थांनानै नुहैबाय आङो जोबोर गोमोथाव रोखोमै ताजमहलखौ लुनाय जादों अन्थाइ आरो मार्बल जों बोरै बोरै मिलायनानै लुखो आं बे जायगाखौ नुनानै जोबोर सोमोनांदोंमोन जोबोर सानहाबनो गोनां जादोंमोन आङो बे जायगानि सोमोन्दै फैनानैबो आङो बे जायगाखौ आङो गोसोखांफैबाय थादोंमोन गोदोनि समावबो जे नों बेबादि एथथ' मोजां मोजां न' गिदिर लुनानै दोन्दोंमोन राजा महाराजाफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै आङो गोबां सानहाबबाय थादोंमोन